हाँ जी कौन बात कर रहें जी सर मिल जाएगी हाँ हाँ रजिस्ट्रेशन रहता है किस जगह पर है कॉलेज अजमेर में है जी हमारे पास सभी बाइक हैं लेकिन आपको किस प्रकार बाईक चाहिए ना इस्पोर्ट गाड़ी नहीं है क्योंकि उनका रेंट महंगा होता है हमारे पास ये जो इस्प्लेंडर है प्लेटिना है ये है बुलेट है एफ़ ज़ेड आर वन फ़ाइव इसी तरह की हमारे पास इससे ऊपर गाड़ियाँ नहीं हैं एफ़ जेड मिल जाएगी कितने दिन के लिए मिल जाएगी मिल जाएगी जी आपको यहाँ तो जी हम पर डे के हिसाब से लेंगे चाहे कितना भी चलाओ चाहे हमारी तरफ़ से आप रखे रखो या चलाओ नहीं वो तो आपको ही करवाना पड़ेगा आप जितना चलाओ मर्ज़ी हो जितना चलाओ और डलाओ ना वैसी कोई बाइक की तरफ़ से कोई प्रॉब्लम आई तो उसके ज़िम्मेदार हम होंगे लेकिन कोई ऐक्सिडेंट वगैरह या टूट फूट की प्रॉब्लम आई उसके ज़िम्मेदार आप होगा आपको नुकसान भरना पड़ेगा बट ऐसे ऐसे कोई भी पार्ट्स नहीं टूटता है बाइक का वो चलाने वाले के ऊपर होता है वो किस तरह तोड़े उनको गाड़ी का हमारी कंडीसन ये है कि किसी तरह हमारी गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी हाँ हेलमेट मिलेगा जी कितनी गाड़ियाँ लेंगे आप जी ऐफ़ जेड छ का कितने दिन के लिए दस दिन के लाख रुपए के समथिंग चार्ज होगा इनका ठीक है तो कब ले जाएंगे आप कभी भी आ जाओ आधा पेमेंट ऐडवांस देना पड़ेगा आपको जी और आपके डॉक्यूमेंट्स लेते आना आप जी आप आईए ले ठीक है